हाँ यदि तुलना की जाए शहरी और कस्बों के बीच में तो बहुत ज़्यादा अंतर तो देखने को नहीं मिलता है पर अंतर तो कुछ होता है जैसे की शहर मे बड़े बड़े अस्पताल होते है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ होती है कस्बों में ज़्यादा अच्छे बड़े अस्पताल नहीं हो पाते हैं हालांकि अब सरकार द्वारा नियमित प्रयास किये जा रहे है कि नये अच्छे अस्पताल खोले जाये जिससे मरीजों का उपचार अच्छे से हो और कस्बों मे ये समस्या है कि यदि एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है तो कई बार वहाँ के कस्बों में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं होती है इससे कस्बे के लोग जो रहते है वो वंचित रह जाते हैं और शहरों में एम्बुलेंस सेवाएं एक कॉल पर ही जल्दी से उपलब्ध हो जाया करती है बस इतना ही फर्क मुझे शहरों में दिखाता है और यदि शहर मे बात की जाए तो कई अच्छे डॉक्टर मिल जाते है कस्बों में कई बार नहीं मिल पाते हैं